तव्हां मूंखे पंहिंजे बारे में अहवालु कयो मूं मुंहिंजा माउ पीउ जा नालो पीउ जो नालो मुंहिंजे हीरानंद चिमन सिंघ आहे मुंहिंजो मम्मीअ जो नालो राजकुमारी आहे ऐं मां असां पाण में सत भाउरु भेनरु हुआसीं हुन में टे भाउर चार भेनर जंहिंमें हिकु मां वॾी आहियां मुंहिंजी भेनरुनि जो नालो आहे चंद्रा मैना सोनी भाउ जो नालो आहे रमेश नारी अशोक हे टे पाण में भउर हुया ऐं चार असां पाण में हुआसीं हिन मां वॾी मां हुयमि इन खां पोइ मुंहिंजी शादी असांजे चैंबुर में थी जंहिंजो मुंहिंजे हस्बैंड जो नालो रमेश आहे ऐं मां चैंबुर में शादी करे रहणु लॻसि हुन खां पोइ मूंखे ॿ बेबियूं थियूं ॿई बेबियूं मुंहिंजूं नंढियूं हुयूं त मुंहिंजी तकलीफ़ु थी वई मूंखे स्लिप डिस्क थी पियो हुन स्लिप डिस्क में ॾाढो अनुभव आयो की मूंखे ॾाढी तकलीफ़ु में इहो थियो जो मां हली न पई सघां ऐं किथे डॉक्टर वटि वञी न पई सघां मां अकेली हुयमि ऐं पैसा किथां आणियां मुंहिंजो घोटु कमाईंदो न हो ऐं पंहिंजे माउ जे घर में कल्याण हली वेंदो हुयो ऐं मूंखे ॾाढो रोअणु ईंदो हुयो त मां कीअं पंहिंजो इलाजु करायां ऐं कीअं डॉकटर ॾे वञां त ॾाढो रोईंदी हुयमि ऐं जीअं तीअं करे मुंहिंजा ॿार बि ॾाढा नंढा हुया ईअं करे अलाए मुंहिंजो कर वक़्तु कीअं गुज़िरियो मूंखे ख़ुदि याद थो अचे त मां फ्री हॉस्टल में कीअं लाइन में बीही करे पंहिंजी ट्रीटमैंट कराई हुई ऐं हुन खां पोइ मूंखे छह महिना मूंखे बैडरैस्ट ते थी वई हुअमि ऐं हुन खां पोइ कंहिंमें हॉस्टल में मूंखे ऐडमिट कयो वियो हुयो हुतां जे डॉक्टरनि मूंखे ट्रीटमैंट ॾिनी मुंहिंजा ॿार ॾाढो नंढा हुया हू वेचारा ॾाढो रोईंदा हुया मम्मी कीअं असां खाधो कीअं खाईंदासीं असां कीअं कुझु करे सघंदासीं पर जीअं तीअं टाइम कढियो उहो मूंखे वक़्तु भुलजंदो न ऐं अञा बि यादि ईंदो आहे जीअं जीअं उतां खां निकितमि त मां पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजे हथनि सां महिनतु करे खाधो पई ठाहे सघां हुन खे खाराए पई सघां तॾहिं बि हो वेचारा बराबरु न पिया सम्झी सघनि ऐं मां हुननि खे वॾो कयो ऐं उन जो डैडी त बिल्कुलु कमाईंदो न हुयो त मां ॾाढी तकलीफ़ मां ॾींहुं गुज़ारिया आहिनि ऐं हाणे मुंहिंजा ॿारनि जीअं वॾा थिया त शादी कराई त उहे वञी पंहिंजे घर में ख़ुशि आहिनि त हाणे मूंखे सुठो लॻंदो आहे ऐं मां चवंदी आहियां त इअं सभिनिनि जे घर में खुशियूं अचनि ऐं असां ख़ुशि रहंदा आहियूं